सो पयलीं आमचें घरांत कितें आतालें लाय्क एसी बी कायच नासताली सो आमचें फेनू दोनो फेनूच फेन आसतालें आमचें घरांत आनी इतलीं गरमी मारतालें आमचें लाय्क आमचें घरान आमी तें आतां कितें की सगलें झाडां बी कापून उडयला सो आतां डायरेक्ट आमची हीट पडता घरान आनी इतलीं गरमी जाता सो आमी कितें डिसायड केलें की आसूं थोडे पोयशे घालून आमी एक ए एर कंडिशनर घेया म्हूण चितलें किरें करतलीं सो आतां आमी घे घेयली तीं आहा घातलो इंस्टोल बी घेतलो सो आमी जेन्ना कॉलेजींतल्यान हांव येतां टायर्ड जातां हांव खूब ट्रेवलींग करपाक पडटा डायरेक्ट हांव एर कंडीशना हांव बोसोन रावता सो इतलें बरें दिसता की नू जिवा इतलें थंड जाता की बरें मायंड फ्रेश जातां आनी सावूंक शकना की करें कशें जातां तें जिवाक तें तें वर्डस एक्सप्रेस करपाक शकना तें तुका खबर आस तशें ना एरकंडीशनर बसता आनी तें तें अशें वारें तुजें मारता लायक वाआव अशें नू तूं दिसता की तूं खंयचें दुसऱ्या जगांत आसा म्हणून आनी हांव इतलें सेटिस्फाय जालें की एक वर्स जालें आमचें एयरकंडीशनेक इतलो बरो चलता इतलें बरें वारें येता प्लस तेका काय डेमेज बी कांयच ना सो आमची वोरंटी बी आसा लायक तेणेन सांगला आमकां वान यर वॉरंटी पूण म्हाका दिसना ताका वन यर वॉरंटी जाय म्हणून इतलो कंपनीय बरीं आसा तेजी एयर कंडीशन बरीं दिला आनी आमकां कमी रेटान दिला एयर कंडीशन कमी रेटान इतलो बरो ए एर कंडीशनर येवप म्हणल्यार लायक हांव बी यू न्हो अजापाचें सामकें सो नोट ओनली लायक जेन्ना हांव कॉलेजींतल्यान येता तेका लागून न्हू बट जेन्ना कितें आतां का आमचें आतां आमचो लायक हेर ड्रायर आमचो आसा मोडला आमचो सो आतां कितें जाता की हांव केस बी सुकोवपा जाय आल्याकर वोयता एयर कंडीशन सायडीन रावता रोखडें सुकता आमचें केस सो बरें फायद्याचें जाता की नोट ओन्ली लायक सुकोवपा मेळटा वारें मेळटा बट आमकां कितें जाता की आतां खूब जाणां आमची आतां सो रिलेटीव्ज बी येत आसता घरा कडेन आनी गरमी टायमार मुळ्यार जेन्ना आमचें फिस्ट बी आसता तें टायमार खूब येता रिलेटीवस आनी मागीर तीं कंप्लेन खूब करता की आतां झाडां कापली आनी आमचे थंय एरिया अशीं जाल्या की सगळें कडेन झाडां बी कायच ना सो वोत डायरेक्ट मारता सो आमी कितें करता की ओके आमचो रूम बी धाक्टो आसा सो तो एयर कंडीशन आमकां फायदो बी आसा की जायतें रिलेटीव्स येता थंय बसून रावता ताजे लोक खबरां खूब मारता आनी सो तें कंप्लेन्स बी येना आनी एन्वायरमेंट बी कूल उरता तेंचे बी राग बी आसा पय मायंड बी बरें उरता तेंचो